गांवच्या वाठारांत चडशे भुरग्याचें जिवन खेळ खेळुनच आसतालें शाळा शिकले उपरान सगळे भुरगे ग्रावंडार आसताले गांवात भुरगे दिवस भर खेळत आशिल्ल्यान भुरग्याची शारिरीक क्षमता चड जाताली देखीक फुटबॉल खेळांत चड प्रमात धावप आसतालें ताका लागून भुरग्यांचो स्टॅमिना वाडतालो ते गेमीन जाम जायत नासले तशेंच गांवात झाडाचेर चडताले पोंवपाक वताले तेन्ना आंगाची पुराय कसरत जाताली गांवच्या भुरग्याक केन्ना स्विमींग पूल अशें खंयच वचपाक पडनासलें गांवात न्हंयचे न्हंयच ते पोंवपाक शिकताले तशेंत गांवात खेळ खेळटाना शारिरीक तशीच मानसीक क्षमताय वाडताली असो गांवातल्यान खेळताना भुरग्याचो स्कील वाडतालो